हँ ई बात तऽ छै कि गेम अधिक आब बच्चासभ नहि खेलैत छै आओर बहुत बच्चासभ तऽ आब गेम खेलनाइए छोड़ि देलकैए जाहिसँ कि बेसी स्क्रीन टाइम भऽ जाइत छै तऽ दस घंटा बारह घंटा आओर एगो टाइम रहै जब हमहूँसभ बैस कऽ गेम खेलैत छलहुँ हेँ तऽ भरि भरि दिन बैसल रहि जाइत छलहुँ आओर आब हमरोसभके ई सभके चक्करमे छोड़य पड़लए लेकिन बच्चासभके गेम खेलनाइ जरूरी छै आओर जेनाकि अहाँ देखि सकैत छियै कतेक एखन यूट्यूबरसभ आइ बहुत पैसा कमाइत छै गेमिंग खेल खेल कऽ गेमिंग प्लेटफार्म चालू कयने यए आओर जेना भेल अहाँकेँ स्कॉट भेल पायल गेमिंग भेल टेक्नो गेमर भेल ईसभ तऽ गेमे खेल खेल कऽ स्टार्ट कयने छै लेकिन बच्चासभ की कऽ सकैत छियै बच्चासभके इएह छै ने कि हँ खेलनाइ जरूरी नहि छै ओतेक लेकिन आब पढ़ाइयो सभ पर ध्यान देबय पड़ैत छै ओहिके चक्करमे धीरे धीरे सभ बच्चा एगो टेंथ तक सभ खेलैत छै बहुत आओर टेंथ जेनाहिते खतम भऽ गेल ओहिके बाद भाय घरसँ प्रेशर पड़य लगैत छै कि हँ आब गेम बहुत भऽ गेलै खेलकूद आब पढ़ाइपर ध्यान दे ई छै ओ छै एना तऽ फेर पढ़ाइ करयके चक्करमे गेम तेम कनी कम करय पड़ैत छै लेकिन इहो सोचय बच्चासभकेँ इहो सोचयके चाही कि हँ अहाँकेँ जाहि चीजमे ज्यादा रुचि अइ अहाँ उएह करू गेम खेलैत छी तऽ गेमे खेलू आओर ओहीमे कनी अच्छासँ खेलू आओर अपन विकसित करू कि हँ केना आगाँ बढ़ब आओर जेना एखन देख सकैत छी कि बहुत यूट्यूबरसभ कतेक छापि रहल अइ स्कॉट भेल पायल गेमिंग भेल टेक्नो गेमर भेल आओर ईसभ सभ लाइव खोलि खोलि कऽ अखन कतेक करोड़ो छापि रहल छै तऽ ओनाहिते अहूँसभ स्टार्ट कऽ सकैत छी पैसा कमाउ आओर की कऽ सकैत छियै बस